असां त सिंधीअ में ॻालाईंदा आहियूं पर जंहिंखे जो सिंधी न ईंदो आहे त हिंदीअ में ओ थोरो सिंधी मिक्स करे ॻाल्हाए वठंदा आहियूं ऐं गारियूं बि ॿ टे ॾई छ्ॾींदा आहियूं न पर असांखे जेको जहिड़े हिसाब सां ईंदो सिंधी में ॻाल्हाइण असां त सिंधी ॻालाईंदा आहियूं सभिनि सां हिंदी असांखे ईंदो ई कान्हे को